मां नंढपण में ड्राइंग त कंदी हुयमि पर कॾहिं वर्कशॉप में भाग कोन्ह वरितो हो पर मूंखे जाम वणंदो हो ड्राइंग करण मां अलॻि अलॻि ड्राइंग कंदी वई सई मज़ो ईंदो हो शौंक़ु हूंदो हो बसि पर मूं कॾहिं भाग कोन्ह वरितो हो